اس وقت تلنگانہ میں کاشتکاری کو لے کر بہت سی پریشانیاں ردعمل آ رہی ہیں کاشتکاری کرنے والے لوگ کسان شہروں میں آ کر نوکری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کھیتی باڑی کے لیے کوئی زیادہ لیبر گاؤں میں نہیں بچے جو بھی بچے ہیں وہ قرض میں مبتلا ہو جا رہے ہیں جو بھی ندی کا پانی ان کے کھیتوں تک آتا تھا وہ پانی پلیوٹڈ ہو جا رہا ہے گاؤں میں فیکٹری سیٹپ ہونے کے لیے ہونے کی وجہ سے جو بھی ان لوگوں کا ڈی ویسٹ ہے وہ لوگ پان ندی میں چھوڑ رہے ہیں اور ندی کا پانی جو بھی کھیتوں تک آ رہا ہے وہ پلیوٹڈ پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی فصل خراب ہو رہی ہے اس کے لیے وہ اپنے کھیتوں میں بورول ڈال رہے ہیں جس کے لیے وہ قرض لے رہے ہیں پھر بھی اپنی فصل خراب ہو جانے کی وجہ سے یا نا بکنے کی وجہ سے وہ قرض میں مبتلا ہو کر خودکشی کر رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں یا کم دام میں اپنی فصل سرکار کو یا عام آدمی کو بیچ رہے ہیں یہ چند پریشانیاں جو رد عمل آ رہی ہیں کاشت کاری کے لیے ان پر تلنگانہ سرکار کو غور و فکر کرنا چاہیے اور کاشت کاری کے لیے ایک اپ لوگوں میں جستجو ڈالنی چاہیے اور اس کی اہمیت بتلانی چاہیے